आजो आजी मामा मामी मावसो मावशी आवय बापूय बाय बाबू भय्या भाबी भयण भावोजी नाना नानी पप्पा मम्मा च्याचू चाचा च्याची काका काकी बाई ताई